गुजरात में शिक्षा जी जेका व्यवस्था आहे जेका ॿारनि जे लाइ उच शिक्षा ऐं उन्हनि जो जेको भावी जे लाइ जाम सुठा अवसरु मिलंदा आहिनि उन्हनि खे जीअं त उन्हनि जे हीअंर गुजरात में करियर काउंसलिंग जो ॾाढो महत्व आहे करियर काउंसलिंग में छा थींदो आहे ॿारनि खां हिकु टेस्ट वठियो वेंदो आहे ऐं हूअ उन्हनि जे इंट्रस्ट जे हिसाब सां हूअ टेस्ट हूंदो आहे ॿारनि खे कहिड़ी ॻाल्हि में इंट्रस्ट आहे उनजे मुताबिक कुझु सवाल जवाब थींदा आहिनि त हूअ ॿारनि खे हूअ उनमें भरणा हूंदा आहिनि ऐं इनखां पोइ हिन टेस्ट जे अंत में हिकु नतीजो निकिरींदो आहे की हिननि ॿारनि खे कहिड़ा फील्ड में एक्चुअली वञिणो खपे त इहो हिकु ॾाढो सुठो मार्ग दर्शन ॿारनि खे मिली रहियो आहे इनखां पोइ गुजरात में ॾिठो वञे त सूरत में बड़ौदा में अहमदाबाद में जाम सुठा सुठा कॉलेजिस आहिनि जिते ॿार पंहिंजी उच शिक्षा खे प्राप्त करे सघनि था उते शिक्षा प्राप्त करण खां पोएं उन्हनि खे सुठियूं सुठियूं नौकिरियुनि जो तक बि मिली सघे थी